हाँ जितेंद्र में यह बोल रहा था अपने जो फाइनल ईयर का ऑडिट होता है तो दो हज़ार तेईस का एक्सपेनसेस और कितना अपने को लाभ हुआ तो सब वह निकाल कर बता न एक बार

वह आप ही जो अपना एक्सपेन्स जैसे वह आप ही कितना एक्सपेनसोस हो गया अपना पचपन छप्पन हज़ार के आस पास होगा ना चलो ठीक है ना उसको पुराना वाला और नया वाला रिकोर्ड दोनों के एक बार मिलान करके और उसको मेल करदो मेरेको है न हाँ पुराना वाला जो वह ओडिट हुआ था उसका और अभी जो अपने करेंट में चल रहे हैं उसका तो दोनों को मेरेको मेल कर के ठीक